हँ जैसे फैन लेलियै पंखा उषा कम्पनीके ऐं नहि उषा नहि तूफान तूफान कम्पनीके लेलियै तऽ ओहिमे हइ कि वोल्टेज भी कम घिञ्चलक आओर बढ़िआँ हवा देलक बच्चा सभ हम सभ अच्छासँ सुतै छी ऐं बहुत अच्छा बहुत नीक हवा दै छै ओहिमे ऐं आओर पैसा भी कम लागै छै तऽ बढ़िआँ चीज अछि कम्पनी बढ़िआँ हइ तऽ हम सभ अच्छासँ सुतै छियै कम वोल्टेजमे भी अच्छासँ चलै छै से बात छै